हैलो अंजी अच्छा एह् केसर दा केह् रेट ऐ एह् केह् रेट ऐ आं केह् रेट सनाओ तुस ऐं अच्छा ऐ कोई स्हेई ऐ जां मिलावट ते निं अं ते होर असें ई जादै निं ऐ पता तुस दुकानदारी करा दे तुसेंगी होना चाहिदा पता थुआढ़े भरोसे उप्पर लैआ नेै आं अस बाहरै दे बंदे न बाहरै ता असें लैनां ते भी तुस रेट बी थोह्ड़ा घट्ट करो भी जादै अं आं आं आं अं आं आं एह् थुआढ़ा इत्थां गै एह् इत्थां थुआढ़ा अपने लोकल अं तुसें मंगाए दा अच्छा इत्थां अच्छा अच्छा आं चलो कोई निं बड़ा स्हेई स्हेई ला दा इक्क बारी थोह्ड़ी लैना भी असें बाद च बी लैना स्हेई लग्गग तां ठीक ऐ ठीक ऐ ऐं